अभी तो फ़िलहाल हमारे शॉप में न्यू लेटेस्ट मोब मोबाइल आया है वीवो वी सत्ताईस जो मतलब बहुत अच्छा है उसका जो स्क्रीन है वो भी बहुत स्मूथ है बहुत अच्छा चलता है और उसका रैम आठ एक सौ अट्ठाईस है जो कि मतलब आपको बहुत काम आएगा उसका सैल्फ़ी कैमरा भी बहुत अच्छा है बैक कैमरा भी बहुत अच्छा है तो आप मतलब लेना पसंद करेंगी इसको जैसे कि न्यू सब फ़ाइव जी मो फ़ाइव जी हैंडसेट है पहले तो और दूसरा मतलब आठ जी बी और एक सौ अट्ठाईस जी बी मिलेगा आपको जो आपके लिए शाय पर्याप्त होगा और प्लस त्री बी त्री जी बी भी मिलेगा आपको जो आपको बहुत अच्छा रीव्यू देगा बहुत अच्छा स्टोरेज होगा जो हैंग भी नहीं मारेगा हैंग बिल्कुल नहीं मारेगा वो उसकी जो स्क्रीन है फ़ुल कवरेज देगी बहुत स्मूद चलेगी और मतलब आपका बजट फ़्रैंडली भी है और आप क्या कहते हैं फ़ाइनेंन्स करवाके भी ले सकते हो ई एम आई पे नहीं नहीं क्यों प्रॉब्लेम होगी और आपको एक साल की वॉरान्टी भी मिलेगी कि अगर जैसे कि फ़ोन टूटता है या फिर कुछ होता है तो आपको रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगी उस फ़ोन की तो इससे तो अच्छा कोई फ़ोन ही नहीं आया है अभी मार्केट में अरे वीवो का तो आप जानते ही हैं मतलब फ़्रंट तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा ही रहता इसका तो बैक भी बहुत अच्छा है बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास एकदम सिक्सटी फ़ोर है मेगा पिक्सल और थर्टीन सैल्फ़ी कैमरा है तो आप तो समझ ही सकते हैं कि कितना अच्छा है प्राइज़ इसका है थर्टी फ़ाइव फ़ोर नाइन नाइन हाँ ये आपको मतलब ये आपको ये हाँ वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मतलब ये मैं भी नहीं बता सकती हूँ आपको मतलब थोड़ा सा देखेंगे तो फिर वो समझ में आ जाएगा बाकी आपको लेना है तो आप आ सकते हैं मतलब अभी वैसे तो कल अवेलेबल मतलब अभी अवेलेबल नहीं है फ़ोन हम लोग परसों मंगवाने वाले हैं तो परसों पूरा स्टॉक आ जाएगा उसका तो आप आके फिर देख लीजिएगा कि आपको कौनसा कलर क्या चाहिए मतलब बहुत सारे कलर हैं मतलब न्यू यूनिक कलर भी आए हैं इसमें जो मतलब बहुत क्लासी लुक भी देता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल

हाँ चार्जर तो फ़्री ही आएगा उसमें बिल्कुल मतलब कुछ नहीं है बाकी अगर आपको ईयरफ़ोंस चाहिए तो फिर हम थोड़ा डिस्काउंट डिस्काउंट दे देंगे आपको ईयरफ़ोंस में

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू